میرا نام انجلی ہے اور میرا لینڈ لائن نمبر زیرو ایک ایک چھ پانچ آٹھ تین پانچ آٹھ پانچ تین مجھے حال ہی میں جو بل ملا ہے اس پر بلنگ ایڈریس غلط ہے یہ پتا میرا نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے اپنے ریکارڈ میں درست کریں میں ابھی صحیح ایڈریس پر رہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آئندہ تمام بل اسی پتے پر بھیجے جائیں اگر آپ کو کوئی دستاویز یا ایڈریس پروف چاہیے تو میں فوراً بھیج سکتی ہوں جیسے کہ بجلی کا بل رینٹ ایگریمنٹ وغیرہ مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ ایڈریس اپڈیٹ کا پروسیس کیا ہے اور یہ کتنے دن میں ہو جائے گا میں چاہتی ہوں کہ آئندہ کوئی کنفیوژن نہ ہو اور بل صحیح پتے پر وقت پر پہنچے آپ کے تعاون کا بہت شکریہ میں آپ کی رہنمائی کا منتظر رہوں گی